डाक टिकट आ सिक्काके पहचानक जँ हम बात करी तऽ हम एहिमे कहि सकै छी जे हमरा पास जे कोनो डाक टिकट वा सिक्का अछि ओकर पहचान या ओकर मूल्याङ्कनके जानकारी हमरा नहि यऽ एकरा एना कए कऽ बुझि सकै छी जे हम तऽ मात्र ऑरिजिनल देखलियै ऑरिजिनल देखलाके बाद जे छै से हम डुप्लीकेटके केना एकर की कयल जा सकै छी कोना मूल्याङ्कन कयल जा सकै छी एकर कोनो जे तकनीक होइ छै तकर जानकारी तऽ हमरा नहि अछि हमहुँ एहि खोजमे लागल छी जे आखिर एहि सिक्काकेँ या वा ई डाक टिकटके केँ मूल्याङ्कन करता एकर पहचानकर्ता के हेता हँ जिनकासे हम भेंट कए कऽ आओर एहि बातके अपन राखि सकै छी जे हमरा पासमे ई उपलब्ध अछि